हमारे द्वारा उपयोग करने वाले ऐप कई प्रकार हैं लेकिन इनमें से कुछ मुख्य ऐप हैं जैसे कि फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम व्हाट्सऐप्प इंस्टाग्राम फ़ोन पे में ये कार्य होता है कि हम अपना बैंक बैलेंस अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस लेन देन कुछ भी सुरक्षापूर्वक कर सकते हैं गूगल पे में भी यही है और पे टीएम में भी यही है इससे लेन देन सुरक्षापूर्वक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारे व्हाट्सऐप्प में हम किसी भी कहीं से भी किसी के साथ वीडिओ कॉल करके उससे बातें कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो भेज सकते हैं चाहें मँगा सकते है चाहें उन्हें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी हम सोशल मीडिया पर ऐक्टिव रह सकते हैं